दुर्गा फुजाखौ जोंनि सारा दुलाराय भारतआवनो दुर्गा फुजा फालिनाय जायो दुर्गा देबीया सासे महा सक्तिसालि बिमा जोङो बिखौ आइ दुर्गाखौ जोङो गोहो सक्तिनि बिगोमा होन्नानै जोङो दुलाराय भारत आवनो जोङो सिबिनाय जायो लोगोसे दिनै खेराइ फुजाफोरखौबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खेराइ फुजाया मोनसे गोनांथार फुजा खेराइ फुजाखौ जोङो बर' हारिआव गामि ओनसोलाव खुंनाय जायो बाथौ फुजा बाथौ फुजायाबो जोंनि बर'नि थाखाय मोनसे गोनांथार फुजा बाथौ फुजायानो जोंनि बर'नि आंगो आंगोसिन फुजा बाथौ फुजायानो जोंनि बर'नि मोनसे गिदिर नेर्सोन्थि फुजा बाथौ फुजायाव जोङो बर' हारिया गोबां रोखोमनि बिहोमा दङ बेनो जोंनि बर' जाथिनि मोनसे गिदिर फुजा